جب ہم اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودوں کو جب ہم چھوٹا سا بیج کھاد میں ڈالتے ہوں جب ان کو بڑا ہوتا ہوا دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں اور جب اور جب وہ پوری طرح سے بڑا پوجاتا ہے تو ایک خوشی الگ ہی ہوتی ہے اور وہ بیان نہیں کی جا سکتی ایک ایسا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہماری محنت رنگ لائی اور بڑا خوشی کا ایک لمحہ ہوتا ہے جب ہم اپنی ہاتھ کی چیز لگائی ہوئی جب بڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تب بہت خوشی ہوتی ہے